जे में गल्ल करां के इक जि'यां रोटीन बिच्च जि'यां मेरे लिखने दा शौंक ऐ वैसा कुछ निं ऐ में जि'यां में इक स्टुडैंट आं में कालज च पढ़दी आं ते कदें कबार जेल्लै मेरा मन करदा ऐ कि हां भाई हून में लिखां कि मन हल्का करने आस्तै जां किसी बी चीज आस्तै लिखां मेरा मन अंदरों बोल्ला दे ते में लिखां ओल्लै में लिखदी आं बरना इ'यां में रोज में नेईं लिखदी ते कदें कबार जेल्लै मेरा मन करदा ते में चार पंज छे पेज लिखी ओड़दी आं होर इन्ना लिखदी आं कि भाई में उस बेल्लै बस ओल्लै मेरा इ'यो होंदा ऐ ओल्लै मेरा इ'यो ध्यान होंदा ऐ कि हां भाई में लिखां ऐसा ऐसा निं आखी सकदे कि मी इक आदत ऐ कि में इस्सी प्रोफैशन बिच्च आं ते लिखदी जावां में लिखदी जावां ऐसा कुछ बी निं ऐ मी अगर मन करेगा तां में लिखां लिखदी आं नेईं मन करदा ते में नेईं लिखदी एह् सारा मन उप्पर डिपैंड करदा ऐ कि ठीक ऐ अज्ज मौसम शैल ऐ ते जां में अपने दमाक गी हल्का करना चांह्दी आं ते में थोह्ड़ा ब्हौत उसदे ओह्दे आस्तै लिखी लैन्नी आं नेईं ते इ'यां में लिखने दा शौंक बस शौंक ऐ लेकिन शौंक ते ओल्लै होंदा ना जेल्लै साढ़ा मन करै ते अस जेल्लै ओह् चीज करने आं ते उस्सी अस शौंक आखने आं ते उ'आं गै लिखना मेरा शौंक ऐ ऐसा निं है कि में पूरे दिन लिखदी रौह्न्नी आं नेईं नेईं पढ़ाई बी एह् हून मेरी जि'यां में कालज च पढ़नी आं ते पढ़ाई बी करनी पौंदी ऐ किन्ना कुछ होंदा ऐ घर दा कम्म होंदा ऐ बाह्र जाना होंदा ऐ ते हर बेल्लै में नेईं लिखी सकदी तां जेल्लै कदें कदें जेल्लै शौक होंदा ऐ जेल्लै में अपने मन गी हल्का करना चाह्न्नी आं ओल्लै में कदें कदें लिखी लैन्नी होन्नी आं होर जि'यां शायरियां होई गेइयां जि'यां क्हानियां होई गेइयां जि'यां कोई बी अपने मन च बचार आ दा ते ओह् में लिखनी होन्नी आं ते जि'यां कि में पैह्लें तोहानू दस्सेआ कि में पैह्लें इक कताब च लिखनी होन्नी आं ते जेल्ले में उस कताब च लिखी लेआ ओह्दे बाद में बाह्र घूमन चली जाना कितै बी पार्क पूर्क च बैठियै सोचनां कि हां भाई केह् ओह् चीज ठीक ऐ अपने माइंड दमाक गी इक दम ताजा करना कि हां भाई सोचना अपने दिमाक गी बिल्कुल खाल्ली रक्खना ताकि मेरे दिमाक गी जिन्ने बी बिचार आए जि'यां मी ख्याल आ दे ऐं ओह् साफ तरीके कन्नै औन बा बाकी कोई टैंशन ना होए ओल्लै क्योंकि अस ओल्लै गै लिखी सकने आं जिल्लै बाकी चीजां बाकी टैंशनां साढ़े कोला दा दूर होन अगर अस हर चीज च फसी जागे ते उल्लै साढ़े कोला लिखना बड़ा औखा होंदा ऐ ओल्लै अस शायद नेईं इन्ना सोह्ना लिखी पांदे ऐ जिन्ना अस अपने खाल्ली दिमाग कन्नै लिखी सकदे आं जेह्दे बिच्च बिचार ते हैन पर अस सकून च आं